लखनऊ में शिल्प कला बज़ारि हिकु प्रमुख आकर्षण आहे जिते असां पंहिंजे पारंपरिक हस्त शिल्प उहो स्थानीय कला जो आनंदु वठी सघूं था हीअं बज़ारि विषेश रूप सां दिसंबर में आयोजित कई वेंदी आहे जॾहिं लखनऊ पंहिंजी समृध्ध संस्कृति विरासत जो जश्न मल्हाईंदी आहे शिल्प कला बज़ारि में असांखे विभिन्न तरह जी दुकान मिलंदी जंहिं में हस्त शिल्प लटा ॻहिणा और स्थानीय व्यंजन बि शामिलु आहे हिते असां पंहिंजे प्रियजननि सां गॾु अची करे उपहार बि ख़रीदे सघूं था हिन जे अलावा लखनऊ में शिल्प कला स्टोर बि आहे जो अमीनाबाद में स्थित आहे इहो स्टोर लेक्मे कोस्मेटिक जे थोक विक्रेता जे रूप में ॼाणण वेंदो आहे